हलो सर ओला एजेंसी से बात कर रहे हैं देखिए मैं अपने परिवार के साथ यात्रा पर जाना चाहता हूँ उसके लिए मुझे एक कैब बुक करना है वह अभी सीजन में आपके द्वारा एजेंसी के माध्यम से कोई छूट प्रदान की जा रही है क्या किसी प्रकार की कोई पेमेंट में सब्सिडी दे दे रहें हों तो हमें भी बताएँ ताकि हम कैब बुक कर सकें क्योंकि मेरी छः सवारी हैं जो कि यात्रा के लिए जा रही हैं उसके लिए मैं आपकी विश्वसनीय कंपनी है जो कि ओला एजेंसी उसके माध्यम से कैब बुक करना चाहता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी छः सवारी के ऊपर कुछ छूट दी जाए क्योंकि मैं वैसे भी आपका नियमित ग्राहक हूँ और हमेशा से ही आपकी एजेंसी के माध्यम से ही ट्रेवल करता हूँ तो मैं और मेरा परिवार आपकी विश्वसनीय एजेंसी के साथ ट्रेवल करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ी छुट प्रदान की जाए क्योंकि आप अगर छूट देंगें तो फिर दोबारा हम जब भी जाएँगे तो आपकी कैब ही बुक करेंगे तो देख लीजिए थोड़ा कुछ छूट हो सकती है तो कीजिए